औ हेल' औ सार आदसा आङो नोंथांनाव बे आसामनि जेनेबा बरडारफोर जेनेबा जोंनाथ' आसामा जेनेबा मोनसे ओरै साइडाव जाफैबायना जोंना ओरैनो स्टेटनि इंडियानि स्टेटजोंबो बरडाराव गोग्लैयो आमफ्राय इनटारनेसनेल जोंबो बरडाराव गोग्लैयो आदसा आं बेफोरनि जेन'बा डिप्लोमेटिक माखासे इन्टार स्टेट रिलेसन आमफ्राय स्टेटजों इनटारनेसनेल रिलेसन्स नि बारै सो एसे मिन्थिनो सानदोंमोन उम

उम उम उम

औ आमफ्राय ओरैनो आसामा जेनेबा दाथ' आसामनिआ बिराद निउसआव फैबाय थायो नङा होनब्ला खि बिदिनो एखमबा मेघालयजों एखमबा मनिपुरजों बेराद स्टेटजों स्टेट दावराव जाबाय थायो माखासे बेनि सोमोनदोयै एसे खिन्थानो हागोन नामा

उम आरो जोंनाथ' जेनेबा स्टेटजों स्टेटल' नङा इटारनेशनेल बरडार जेनोबा बांग्लादेशजोंबो बेराद माखासे खेथ्र'आव डिप्ल'मेटिक क्लेश जाबाय थायो बेफोरनि बागै एसे खिन्थानो हागोन नामा जेन'बा माखासे थावजेन्डस अफ जेन'बा रिफुजिसफोरबो आसामाव दोनफैनाय जेन'बा बेफोरनि बारै एसे

उम दे होनब्ला नोंथां गोजोननाय थाबाय दे औ